بائکنگ جیئر یا آلات کے بہت سارے اہم ترین حصے ایسے ہیں جو میں ہمیشہ ٹریس پر اپنے ساتھ رکھنے کو یقینی بناتا ہوں کیوںکہ اس سب کو رکھنا میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ راستے میں چلتے چلتے اچانک میری گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور میرے پاس کچھ گاڑی کے اوزار ایسے ہیں جن کو میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور اس میں سے اپنی گاڑی کی چھوٹی موٹی خرابی کو دور کر لیتا ہوں اور میرا مشورہ یہی رہتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح کے چھوٹے موٹے اوزار اپنے ساتھ ضرور رکھے تاکہ بائک چلا تے وقت ہم کسی کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ایک بار میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے پاس اوزار نہیں تھے اور میری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو اس دن میری حالت بہت زیادہ خراب ہوئی اس گاڑی کے چکر میں کیوںکہ میں اس وقت نئی نئی گاڑی سیکھی تھی اور مجھے کچھ زیادہ تجربہ بھی نہیں تھا میں تو بہت زیادہ ڈر گیا تھا کہ پتا نہیں میری گاڑی کو کیا ہو گیا اچانک میری گاڑی چلتے چلتے بند ہو گئی خیر اس دن کے بعد میں اس طرح کے اوزار اپنے ساتھ ضرور رکھتا ہوں